सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव गोबां फाराग नुनो मोनोसै गोदो बांसिनानो फरायनो मोनामोन बांसिनानो हिन्जावफोराथ' फरायनो मोनखायामोन बांसिन हौवाफोरखौल' फरायनायाव माने फरायहोनो गोसो होयोमोन आरो ना नाथाय आथिखालनि मुगायाव बयबो माने समान सोलोंथाइ मोनो हौवा हिन्जाव बयबो गासिबो माने समान सोलोंथाइ लानो हायो आरो ना थह बयबो स्कुलिंसिमथ' फरायखायो आजिखालि सोरबा सोरबाया माने बांसिनानो आङो दानि जुगाव सोलोंथाइखौ एसे गोजौ थाखोसिम फरायनायखौनो नुनो मोनदों लायो बयनिबो थांखि सिमांफोरा बयनाबो गिदिर गिदिर बिनिखायनो बयबो गाव गावनि थांखिसिम गाव गावनि सिमांफोरबो जाफुंहोनो थाखाय गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लायो आरो ना स्कुलिंनि उनावबो कलेज डिग्रि एमएसि एमएम बिएसि बायदिसिना लानानै माने गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय थ्राइ खालामो आरो बा नाजायो नाथाय सा दङ सानैसो दङ जायफोरा माने स्कुलिंनि उनावबो कलेज डिग्रि फरायालासिनो माब्ला बहाबा बिदिनो बेंगालुर गुजुरातफोराव खामानि मावनो थाहैनानै गावनि जिउनि थां थानाय राहाखौबो दिहुनना लायो आरो सोरबाया सोरबाया बिदिनो ख्लास ओइट नाइनफोरसिमल' फरायनानैबो माने गावनि जिउनि थां गावनि थांना थानायनि राहाखौ हाजिरा बायदिसिना बिजिनिस मावनानैब्लाबो दिहुननानै लायो आरो बेफोरो जायफोरा माने फरायनायाव फरायनाया बिसोरनि नङा फरायनाय बा बिसोरजों जाया बा फरायनो हाया बिफोरबायदि सुबुंफोरा माने थायो ना सुबुंफोराबो सोरबा सोरबा फरायनायाव एसे उइक बिसोरबायदि सुबुंफोरा माने एसे स्कुलिंफोरनिफ्रायनो गुबुन मोनसे थांना थानायनि गुबुन मोनसे लामायाव माने आगान होयो आरो आरो जायफोरनि सिमां होमबा थांखिफोरा गिदिर गिदिर बिसोरो बिसोरनि गावनि सिमां थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जेब्लाबो बिसोरो माने गोजौ सोलोंथाइ लायो आरो ना बिदिनो आङो जोंनि खाथि खाला बांसिन गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ आथिखालाव नुनो मोन्दों गोदोनि रुजुनाय आरो दानि रुजुनायाव गोदोथ' जोबोद खममोन मेट्रिक होखांबानो माने फुरा माबा मोनसे गिदिर फरायनाय जाबाय होननानै सानोमोन नाथाय आथिखालाव बे मेट्रिकखौल' फास जानानै थानाया माने गिदिर फरायनाय नङा थह आथिखालाव बयबो बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरखौ गेदेर सोलोंथाइ लाजानो लुगैयो गियानि गुनि जाजानो लुगैयो बिनिखायनो खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो आथिखालाव फरायसाफोरखौहाय एसे गोजौ सोलोंथाइ होनो नाजायो आरो आथिखालनि पेरेन्ट्सफोराबो थह बांसिन आङो फरायसाफोरखौ स्कुल जोबनायनि उनावबो गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ आङो नुनो मोन्दों आरो साफा सानै बिदिनो खौ आङो स्कुलिंनि उनावहाय सोरबा सोरबा गावनि ननि फालांगिरि बा गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनानै गावनि थांना थानायनि राहाखौ खालामना लानायखौबो आङो नुनो मोनदों आरो आरो बिदिनो एकजामफोल होनोब्ला जोंनि गामियावबो सानैसो दङ माखासे जायफोरहा माने फरायनायाव मोजां बा गोसो गुदुं बिसोरो उराम गोजौ सोलोंथाइ लायो आरो जायफोरा माने फरायनायाव गोसो गैया एसे हाया फरायनाया जाया बेफोरबायदि सुबुंफोरा माने ख्लास फाइभ फरफोरसिमल' फरायनानै फुरा गुबुन खामानियाव इंगेज जायो आरो आबादारिफोरा खामानि मावब्ला आबादारिफोराव हाल एवनाय बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय फालांगि बिथिङाव थाङो सोरबा सोरबाया आरो सोरबा सोरबाया सोरोबा सोराबायाहाय बिदिनो गोजान गोजानाव थानानै खामायो आरो